مشرقی دہلی میں قابلِ ذکر مقامات جامع مسجد سنسد بھون انڈیا گیٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سیاحت کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے کافی دلچسپ ہیں زائرین کو یہ دلچسپ بناتی ہیں زائرین کے لیے انڈیا گیٹ اگر گھومنے چلے جائیں تو وہاں پر ایک تاریخی گیٹ بنا ہوا ہے جہاں پر بہت سارے شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں خوبصورت پارک ہے اور جو تاریخی چیزیں ہیں وہ زائرین کو یہاں پر بہت زیادہ دلچسپ بناتی ہیں تاریخی مقامات ہیں تاریخی اور سیاحتی مقامات ہیں گھومنے پھرنے کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو جس کو جو زائرین کے لیے بہت ہی دلچسپ ہیں پوری دلّی کے اندر ہم بات کر لیں تو یہاں پر سندر نرسری یا پھر ہمایوں ٹامب یا پھر انڈیا گیٹ یا پھر جامع مسجد لال قلعہ اور دوسری ایسی چیزیں ہیں جو تاریخی مقامات ہیں جس کو زائرین کے لیے اہم اور بہت اہم اور دلچسپ بناتی ہیں یہ سیاحتی مقامات بھی ہیں تاریخی مقامات بھی ہیں ثقافتی بھی مقامات بھی ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کی ثقافت کو بتاتی ہے اور تاریخ کو بھی بتاتی ہے اور یہ گھومنے پھرنے کا ایک ذریعہ بھی ہیں یہ ایسے بہت سارے دہلی کے مشرقی ضلع دہلی کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو قابل ذکر ہیں جن کو گھوما جا سکتا ہے اور ان سے ان کی ثقافت کا بھی پتہ چلتا ہے اور تاریخ تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے یہ بہت سارے مقامات ہیں جو گھومنے پھرنے کے لیے کافی اچّھے ہیں صحت کے لیے اور اپنے زائرین کو دلچسپ بناتے ہیں